گذشتہ سالوں میں دلی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی آئی ہے جیسے کہ ترقی بھی ہوئی ہے اور تبدیلی بھی آئی ہے ترقی یہ ہے کہ دہلی میں طرح طرح کے مالس کھلے ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک روزگار کا ذریعہ مل گیا ہے لوگ مالس میں جا میں جاب بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے طرح طرح کی امیسمنٹ پارک واٹر پارک کھلے ہیں جہاں پر لوگ تفریح کرنے بھی جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پر روزگار بھی ملا ہے اسی طریقے سے دلی میں جو ہے سیاسی طور پہ بھی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جیسے کہ جیسے کہ پچھلی کچھ کر دیا گیا ہے ہاسپیٹلس کو بہت اچھا بنا دیا گیا ہے لوگ بچوں کو مفت میں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے اور اور مڈ ڈے میل بچوں کو مڈ ڈے میل دیا جاتا ہے اور جو ہے یہاں دلی میں ترقی کے لحاظ سے بہت ساری نئی نئی چیزیں جو کھلی ہیں جسے دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ دلی جو ہے وہ ترقی یافتہ ایک شہر بن گیا ہے جیسے کہ بڑے بڑے شورومس مالس وغیرہ یہاں پر وجود میں آئے ہیں